نوکری تک ہمارا ہمیشہ نیٹورت رسائی انٹرویو پوسٹ کی گئی ہے ملازمت کی تلاش کی تیاری چل رہی ہے کمپنی ملازمت کی تلاش کر رہی ہے آپ کی کردار یا کیرئر کی راستے کے لیے تعینات کر رہی ہے کمپنی